जयपुर ज़िले में मुख्य उद्योग और आर्थिक चालक जो हैं वो यहाँ का पर्यटन है पर्यटन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मुख्य व्यवसाय है यहाँ क्योंकि जयपुर में पूरे विश्व से पर्यटन के लिए पर्यटक के लिए लोग आते है दूसरा यहाँ का जो दूसरा व्यवसाय है वो है यहाँ का सांगानेरी प्रिंट की चद्दरें सांगानेरी प्रिंट के कपड़े वो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तीसरा जयपुरी रजाइयाँ बहुत बनती है यहाँ पर यह भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जो यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं और लोग बहुत खरीदते है देश में विदेश में चौथा जो है वो खेती है खेती जयपुर में होती है मक्का बोया जाता है यहाँ पर मक्के के अलावा सरसों बोई जाती है ओर गेहूँ बोया जाता है तो यह प्रमुख प्रमुख जयपुर में आप बोल सकते हो की आर्थिक चालक है अगर मैं फर्म की बात करूँ तो यहाँ पर राज फार्म बहुत बड़ा फार्म है जहाँ खेती के लिए है दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सांगानेरी प्रिंट के लिए कपड़ों के लिए यहाँ पर आनंद इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत आयात में सांगानेरी प्रिंट के कपड़े बनाती है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिला हुआ है